औ आं रिर्पटार लाइमोन बसुमतारी नोंसोर दा नोंसोर ना नों ना हमग्रा हेलेना दा ए माबाहाय नोंसोरनि गामियाव ना थिखोना फानो दा ए बेसेबां बेसेबांथाय फिथिख्रिया बेसेबांथो ए ए ए ओमफ्राय नों दिपर बिलनि ना हमग्रामोन नामाथाय ने ए जा ना जानो लुगैदोंमोन बाल आं

मोजां मोजां मोनो दां ने नाया ए नास्राइलाय मोनो ना मोना ए खुसिआलाय मोनोना मोना ए बेसेबांथो खुसियाआलाय आयौ केजिआवनो दे बिदिब्लालाय